हा केर था ॻाल्हायो अच्छा अच्छा हा मूंखे नंबर कोन ॾिसण आहियो जंहिं ॾींहुं अच्छा अच्छा माफ़ु कजो मूंखे तव्हां जो नंबर ॾिसणु कोन आहियो कॉन्टैक्ट चओ हा हा यादि आहियो हा दीदी हा दीदी चओ नए ज़माने में कहिड़ा खपेव कहिड़ा मतिलबु के कहिड़े टाइप जा ॾिसो अॼुकल्ह न स्टाइल वारा बि अथव कुझु ट्रैडिशनल बि अथव मतिलबु हा अहिड़ा अॼुकल्ह हा नायरा कट प्लाजो सैट थ्री पीस सैट अहिड़ा घणा ई अथव जीअं हाणे थ्री पीस आहे हुन में बि अहिड़ा बारीकी सां ठहियल आहिनि मतिलबु बॉडरिंग अहिड़ी सुठी ठहियल अथव अॼुकल्ह नई असां कराई आहे बुटीक में शुरु कयो आहे जीअं न अॼुकल्ह रवा हूंदा आहिनि जेका बॉडर हूंदा आहिनि कुर्तनि जा उन जे विच में मतिलबु थींदी आहे न बारीकी सां कढ़ाई वग़ैरह हा दीदी हा उहे बि आहिनि न सभु आहिनि सभु आहिनि सभु आहिनि दीदी असां वटि ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो ॿुधो माना जीअं नायरा कट अथव अनारकली जेका हूंदा आहिनि अॼुकल्ह हलनि था गोल फ्राक वांग़ुर ऐं जेका उन्हनि में बि न हेठा बॉडर वॾा वॾा ठहियल मतिलबु सभु अॼुकल्ह जेको नयो फैशन हले थो न आयो आहे सॼो कम करायो आहे असां ॿुधायो तव्हां हा त नए जा हा सभु आहिनि तव्हां चओ हा जी ॿुधो एक्सेल एल असां वटि आहिनि जेका असां ठाहियूं था हर हिक पीस में तव्हां खे मिलंदो जी जी ॿुधो पंज एक्सेल छह एक्सेल बि आहिनि त ॿुधायो त मां हा दीदी ॿुधायो त न ॿुधो त सही हा हा हा त ॿुधायां त थी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो ॿुधो जीअं जेको तव्हां खे नायरा कट कहिड़ो पसंदि आयो है न सभिनी जा कलर अलॻि अलॻि सभिनि में बॉडर अलॻि अलॻि सभिनि जा गला अलॻि अलॻि ऐं न ऐं हिननि में बि न ॿुधो ॿुधो सभिनि साइजियूं आहिनि जंहिंमें एल एम एस एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल घट में घटि असां ताईं असां वटि सिक्स एक्सेल ताईं आहिनि हा हा हा अॼुकल्ह लाइट कलर जा वधीक पिया हलनि हा हा मां ॿुधायां तव्हां अचो त मां ॾेखारियां तव्हां खे तव्हां पसंदि कयो हा हा त मां ॿुधायां थी न तव्हां ॿुधो त सही जेको तव्हां खे खपेव हा तव्हां जो डिपार्टमेंट जेको तव्हां खे खपे उहो मां ठाहे थी रखां जेको तव्हां खे उन में पसंदि अचे त तव्हां बिल ठहिराइजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल